एक मैं ब्लैक कलर का पैन्ट लिया हूँ जिसको जिसको वास करने के फस्ट बार भी उसका कलर नहीं भागा उसकी बहुत अच्छी क्वाल्टी है और जोकि बहुत अच्छा भी फील हो रहा है उसको पहनकर और बहुत ही अच्छा है ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और पैन्ट हमको बहोत अच्छा ही क्वाल्टी में दे दिया है और बहुत कम रेट से दिया गया है इसलिए बहुत ई अच्छा वह पैन्ट है इसलिए और पहनने में भी बहुत अच्छा है हम लोग को पहनने में भी बहुत अच्छा है और उसका कलर भी नहीं भाग रहा है